भैया दिनु फूड सैलर से बात कर रहें हैं अच्छा अच्छा भैया हमारे घर में ना अभी प्रोग्राम चलने वाला है तो उसके लिए आप ही की दुकान से फल मँगवाने थे हाँ हाँ और तो भैया आपके यहाँ पर थोड़ा फेश वग़ैरह मतलब आज आज के आए हुए फल मिल जाएंगे अच्छा अच्छा नहीं नहीं मैं ये चाह रहा था कि मतलब जैसे वो फ्रेश ही रहते है ना तो आज के आए हुए ही तो मैं वही चाह रहा था अच्छा अच्छा अच्छा तो फिर भैया एक फलों में क्या क्या हैं आप के पास में कुछ बताएंगे मुझे तो आम चाहिए अंगूर संतरा हाँ हाँ केला केला अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ और बताइए हाँ हाँ अच्छा अच्छा आम की थोड़ी डिमांड थी भैया आम चाहिए था दो किलो चाहिए अच्छा अच्छा अच्छा तो कोई हाँ हाँ हाँ हाँ नहीं अगर देखिएगा अगर कहीं से मिल जाए तो कोशिश करिएगा मंगवाने की ज़रा हाँ हाँ हाँ हाँ ये मेरा ही नंबर है हाँ हाँ अच्छा अच्छा अब अच्छा ये बता दीजिए और इनका रेट क्या चल रहा है वैसे बनाना

अच्छा अच्छा नहीं तो फिर भी आप ये अंदाज़न तो बता सकते है ना कि इतना अभी क्या

अच्छा अच्छा ऐसी बात है चलिए ठीक है कोई बात नहीं तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि आपके दुकान में आ जाता हूँ आपके दुकान में आ कर आपके एक बार उस में है ना फायनल कर लेता हूँ जी जी जी जी फिर कोई बात नहीं कोई बात नहीं मैं आ जाता हूँ फिर दुकान जी ठीक है ठीक है भैया धन्यवाद